पय सांगपा म्हळ्यार धांवप हें कितें एक म्हाजो वेवसाय अेस न्हू पूण म्हाक ल्हान आसतना एक धांवपाक खूब उमेद आहलेली आनी म्हाजी स्पीड बरी आहली भुरग्यां मदीं खेळटना शाळेंत आसतना धांवपा तेंक सगळ्यां हांव रनिंगाक सगळ्यां सायड मारतालो फर्स्ट येतालो पयलें म्हणनाका दुसरें तेन्नाच आनी आमी धांवच्यांनी गॅम खेळटाले धरून हांव चडसो भुरग्यां कोणा मेळनाहलो आनी ते जार जाताले हांव तेंक जार करतालो सारको हांव तेन्ना सावन म्हाका एक फुडें शाळें गेलो तिंगा बी स्पोर्ट्सां खेळपा लंगडी अशे उडी मारच्यांनी हांवूच चड बोर आहलोलो आनी स्पोर्ट्स गॅम खेळटा आसता तेन्ना न्ही म्हाक रनिंगे म्हाक फर्स्ट प्रायज सगळ्याक फर्स्टूच मेळटाले आनी म्हाक तो म्हाक लायक जातालो आनी फुडें फुडें म्हाक खेळपाचें म्हळ्यार म्हाक एक आनी धांवप म्हणल्यार कितें एक एक्सरसायज तुगे बॉडी जितली तूं एक्सरसायज करता बेश्टी ती ती सुद्दां रनिंग तरी केलें न्हू धा टायम बरो म्हणपाचो एक्सरसायज करच्याक एक्सरसायजा सारकी रनिंग जर कंटिन्युअस केली न्हू सगळो फूल तुगे आख्खी बॉडी हालता तकलेची ब्रेन कितलें हें ब्लड सर्कुलेशन हें फास्ट वा स्लो आहलें तें नोर्मल बरें जाता सारकें आनी सुरवात म्हणल्यार पयली आनी एक शारिरीक आनी बॉडी हेल्थी उरपाक जाय जाल्यार म्हाक रनिंग हें करपाकच जाय आनी सगळ्यांक म्हाक कोण आयकता जाल्यार कोण आस जाल्यार हांव सगळ्यांक सांगता बाबा कितें करा एक्सरसायज करता तुमी स्ट्रेचिंग करा रनिंग करा रनिंग केलें चलपा जाय रनिंग केल्यार बॅस्ट स्लो धांवा जात तितले स्लो पूण रनिंग करपा जाय आनी रनिंग जायीच